جی جی میں کپڑے کی شاپ سے بول رہا ہوں اچھا آپ کو ہول سیل کے لیے چاہیے کپڑے اچھا تو آپ پرائز رینج بتا سکتے جی تو جڑی والے جو ہیں وہ نارملی آپ کو مل جائیں گے آٹھ سو روپیے سے سولہ سو روپیے کے رینج کے اندر اور باقی کڑھائی والے آپ کو مل جائیں گے وہ تین سو سے بارہ سو کی رینج کے اندر باقی آپ نائیلون پہ بھی جا سکتے ہیں کاٹن کے علاوہ نائلون کے جو آپ کو کافی سستے پڑیں گے اور اس کا سیلنگ پرائز آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں جی کوالٹی کافی اچھی ہے کپڑے کی آپ کپڑے کو واشنگ مشین میں بھی دھو سکتے ہیں اس کے کلر نہیں نہیں کلر کی آپ کوئی دقت نہیں آنے والی ہے کلر اس کے کافی کیا کہتے ہیں پرماننٹ کلر جو ہے اس میں یوز کیے گیے ہیں اور کپڑے کا جو ہے کیا کہتے ہیں سائز ہے اس میں بھی کوئی ڈفرنٹ نہیں آئے گا دھونے کے بعد جی ہاں ڈو فی الحال تو ہمارے پاس یہ ہے لیکن ہم آپ کے لیے اسپیسل آرڈر پر دوپٹہ جو ہے وہ بھی کڑھائی والا بنوا سکتے ہیں

وہ آپ کو اسی پرائز کے اندر مل جائے گا کیونکہ دوپٹہ جو ہے ہمارے پاس سیمپل ہے لیکن ہم اسی پرائز میں آپ کو کڑھائی والا بھی اویلیبل کروا دیں گے تو آپ کیا میں آپ کا آ یا پھر آپ کنفرم کرکے بتانا چاہتے ہیں